जदूं में पैह्लें स्विमिंग करदा हा मेरे कोला दा तारी नेईं ही बजदी बिल्कुल तारी नेईं ही बजदी हून में तारी मारना स्टार्ट कीती ऐ पैह्लें तारी नेईं ही बजदी मेरे कोला बिल्कुल बी में पानियै च शाल मारदा हा में डुब्बी जंदा हा ना मेरे मेरे लत्त कम्म करदे हे ना मेरे हत्थ कम्म करदे हे क्योंकि ओल्लै में अट्ठ साल दा हा में बिल्कुल नि'क्का होंदा हा होर मेरे घरे आह्ले मिगी लेइयै जंदे हे पर मेरे कोला तारी निं ही बजदी बिल्कुल बी लेकिन हून में पूरा त्यार आं तारी मारने गी हून में बिच बिच जि'यां जि'यां मेरा साल बधदा गेआ बधदा गेआ ओह्दे बाद में करदा रेहा बस स्विमिंग दी प्रेक्टिस करदा गेआ करदा गेआ फिर ओह्दे बाद में थोह्ड़ा एप्रूव कीता अपना चेंज्स लेआंदे ओह्दे बिच में अपने थोह्ड़े मसल्स दी एक्सरसाइज़ कीती लत्तें दी एक्सरसाइज़ कीती जेह्दे कन्नै कि मेरियां लत्तां मतियां चलै होर में जादा कोला जादा बी पंजाह् मीटर सौ मीटर इ'न्ना स्विमिंग करी सकां होर हून में पंजाह् मीटर सौ मीटर मजे कन्नै स्विमिंग करी लैन्नां ऐ बस इ'यै चेंज्स मेरे अंदर आए दे कि जेह्ड़े मेरे हत्थ हुत्थ मतलब कि थोह्ड़े हाली बी मेरे हत्थ इ'न्ने जादा सख्त निं होए ऐ कि जेह्ड़े में इ'न्नी जादा स्विमिंग करी सकां क्योंकि कोई मिगी लगातार बोले ना कि स्विमिंग करनी ते मेरे कोला इ'न्नी जादा स्विमिंग नेईं होंदी रेस रूस बगैरा लानी होऐ ते मेरे कोला जादा कोला दा जादा पंजाह् मीटर सौ मीटर बा सौ मीटर कोला दा अग्गें मेरे कोल जान निं होंदा क्योंकि ना लत्तें च इ'न्नी पॉवर ऐ ना हत्थें च इ'न्नी पॉवर ऐ हून एह् पॉवर बधानी पौनी ऐ एह्दे आस्तै रुट्टी जादा खानी पौनी जो बी रुट्टी खानी पौनी देहीं बगैरा मतलब हर इक प्रोटीन लैना पौना इक तरीके दा जेल्लै में प्रोटीन लैगा ओह्दे कन्नै मेरी पॉवर बधनी होर में थोह्ड़ा ठीक तरीका दा होना बस इ'यै चेंज्स आए मेरे अन्दर कि जेह्ड़े में थोह्ड़ा हाली इ'न्ना जादा शक्ति आह्ला नेईं ऐ कि जेह्ड़ा में इसी करी सकां होर बस चेंज्स इ'यै आंदे कि लत्त पॉवर च जोर जोर होना चाहिदा होर आं मेन गल्ल मेन गल्ल एह् ऐ जोल्लै तुस स्विमिंग करन जाओ ना ते पैह्लें में एह् करदा हा कि इ'यां मतलब कि जि'यां अंडरवियर पाया अंडरवियर पाइयै छाल मारी ओड़ी बिच एह् तरीका निं ऐ पूरा वियर करो कपड़े क्लॉथ्स वियर करो ओह्दे जेह्ड़े अन्दर ओह्दी जर्सी होंदी ऐ ओह् पाओ सिरा पर जेह्ड़ा ओह्दा इक तरीका दा हेलमेट होंदा ओह्दी चश्मा होंदा ओह् पाओ ओह्दे बाद तुसें ओह्दे बिच डाई मारो होर डाई मारने दा बी इक तरीका होंदा इ'यां निं कि बिच सिद्धी छाल मारी ओड़ी ते बिच सिद्धा मूंह् बज्जे जाइयै ओह् तरीका निं होंदा तरीका होंदा एह्दा कि छाल मारनी बिच मूंह् निं बज्जना चाहिदा सिद्धा इ'यां बटरफलाई जाना चाहिदा अगर तुसें फ्री स्टाइल मारना फ्री स्टाइल होंदा कि तुस जि'यां मरजी मारो दूआ होंदा कि इक होंदा कि तुस बटरफ्लाई मारो बटरफ्लाई एह् होंदा कि तुसें तित्तली आह्ले लेखा चलदे रौह्ना चलदे रौह्ना चलदे रौह्ना चलदे रौह्ना ओह्दे आस्तै केह् होना चाहिदा कि तुं'दी लत्तें च जान होनी चाहिदी ते जान होनी चाहिदी जि'न्नी तुं'दे च जान होग इ'न्ना तुस चली सकदे हून में उत्थें रेस लाई हून में नौ बंदे मेरे रेस च चले हे इद्धर जांडी बाग हीरा नगर दे बिच नौ बंदे चले हे ते में इ'यां छाल मारी छाल मारने दा बी इक तरीका होंदा कि केईं बंदे छाल मारियै गै पंजाह् मीटर पार करी ओड़दे गुम तारी मारियै गै होर गुम तारी मारने दा बी इक तरीका होंदा ओह्दे च केह् होंदा कि साह् रोकना पौंदा तारी मारनी पौंदी स्हेई तरीके दी जोल्लै तुसें तारी मारगे फिर तुं'दा किश बनदा ओह्दे बाद जेल्लै रेस लग्गी रेस लग्गी लग्गी लग्गी लग्गी में लाई ही बैक स्ट्रोक च बैक स्ट्रोक च बंदे बड़ी तेज़ जान बड़ी तेज़ जान फिर में लाई सिद्धी पंजाह् मीटर पंजाह् मीटर मेरे कोला दा चलोऐ निं पंजाह् मीटर चलोऐ निं ते पंजाह् मीटर दे बाद बड़ी तेज़ गेआ बड़ी तेज़ गेआ मेरी लत्तां पूरियां दर्द करन लगी पेइयां लत्तां जेल्लै दर्द करा दियां हियां मेरे कोला चलन निं होऐ जेल्लै बस इ'यै जेल्लै तुं'दी लत्ता निं चलै ते बस तुसें अपने आप च समझी जाना कि तुसें थोह्ड़े हाली फिजिकली फिट निं ओ मेंटली ते तुसें फिट ओ पर तुस फिजिकली फिट निं ओ जेल्लै तुस फिजिकली फिट निं होगे तुं'दी लत्त निं चलनी हत्थ निं चलने ओह्दे बाद तुं'दे कोला दा चलोनां निं ओह्दे बाद नाड़ नूड़ चढ़ी जानी तुं'दी पिन्नी दर्द करन लगी पौनी हत्थ दर्द करन लगी पौने बस इ'यै हिसाब ऐ होर में एह् चाह्न्नां कि जेह्ड़ा बी कोई प्रेक्टिस करै ना फिर ओह् मन तन लाइयै प्रेक्टिस करै जि'न्ना तुं'दे कोला दा प्रेक्टिस होंदी उ'न्नी करो होर जेल्लै तुस थक्की जाओ पानी पियो रेस्ट करो रुट्टी खाओ जि'न्नी तुसें रुट्टी खाह्गे होर एक्सरसाइज़ बगैरा करगे इ'न्नी तुं'दी लत्तां बाह्मां जोर जोश आना तुं'दे च होर तुसें होर तुसें तेज़ होना होर तारी मारदे रेह् बड़े सारे ट्रिक बी होंदी तुस ट्रिक लाई लैओ इक तरीका ट्रिक किश बी तुस समझी सकने तरीका होंदा इक तारी मारने दा जि'यां तरीका ऐ कि तुसें बिच डाई मारी डाई मारी डाई मारने दे बाद तुसें ना थोह्ड़ा जेहा ना बिच डाउन होइया तुसें हत्थ अपने ल्हाने लत्तां ल्हानियां जेह्ड़ा कि तुसें गुम तारी बिच गै पच्ची मीटर जां तीस मीटर तुसें इ'यां गै पार करी जाओ त्रीह् मीटर जेल्लै तुसें पार कीता ते ओह्दे बाद जेल्लै तुसें बाह्र निकलना ते तुसें दिक्खना बंदे ते सब पिच्छें रेही गे जेल्लै पिच्छें रेही गे ते ओह्दे बाद बैक स्ट्रोक पूरा पुट्ठा होना ते सिद्धा पिच्छें चली जाना क्योंकि ते इक गेम होंदी तुं'दे दमाका दी दमाग अगर तुसें दमाक कन्नै सोची लैगे नी कि एह् चीज़ करनी गै करनी ओह् तुं'दी चीज जरूर होनी गै होनी इ'न्ना में तुं'दे कन्नै वादा करना कि अगर तुस दमाक च एह् चीज सोची लैगे नी में एह् करना करना तां ओह् चीज तुं'दी जरूर होनी होर तुस तारी मारदे र'वो मारदे र'वो एह् निं कि ओह् करी जन्ना कि नेंई जी मेरे कोला नेईं होना एह् निं होना ओह् निं होना प्रेक्टिस करदे रौह्ना क्योंकि इक कहावत बी ऐ कि प्रेक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कि प्रेक्टिस करदे र'वो करदे र'वो इ'यै बंदे गी परफेक्ट करदी ऐ होर इ'न्ने चिर तक प्रेक्टिस करो कि जि'न्ने तक तुसें अपने आप च तुस एह् निं सोचो कि में हून ओके होई गेदा ऐ बैसे ओके ते कोई बी बंदा निं होंदा ऐ हून आखदे ना बाइक बी चलांदे बंदे बाइक च बी कोई ना कोई बड़े बड़े तरीके दे बंदे राइडर होंदे पर उं'दा बी ते एक्सीडेंट होंदा क्योंकि कोई परफेक्ट निं होंदा जिन्दगी च ताहियें लोग आखदे प्रेक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट प्रेक्टिस करदे र'वो करदे र'वो तुसें परफेक्ट होंदे रौह्ना बस इ'यै चीज में सारें गी सनाना चाह्न्नां ऐं कि प्रेक्टिस करदे र'वो करदे र'वो क्योंकि जि'न्नी तुस प्रेक्टिस करगे ना उ'न्ना तुं'दे च पॉवर आनी उ'न्ना तुं'दे च स्टैमिना बधना गेम सारी स्टैमिनें दी जेल्लै तुसें प्रेक्टिस करगे तुं'दा स्टैमिना बधग स्टैमिना बधग ते तुसें चलगे तुस चलगे ते अग्गें तुस जित्तगे तुस जित्तगे ते अग्गें तुसें डिस्ट्रिक्ट स्टेट हर इक चीज़ दा तुसें अग्गें करी सकने होर इद्धर तुसें साढ़े इद्धर लोकल गै बंदे आंदे ऐ जिसलै जांडी बाग च सिलेक्शन होंदी ऐ ना इद्धर लोकल बंदे आंदे ते लोकल बंदे च बंदा जित्ती जंदा ऐ इं'दे च घट्ट स्टैमिना होंदा ऐ पर जेल्लै तुस डिस्ट्रिक्ट स्टेट अग्गें लान जाह्गे ना इ'यां इ'यां इं'दा लेवल बधदा जंदा जि'यां तुस इक गेम खेल्लने होने ना कोई गेम च पैह्लें पैह्ला लेवल आंदा फ्ही दूआ लेवल आंदा त्रिया लेवल आंदा चौथा लेवल आंदा इयां इयां करदे तुं'दा लेवल अपग्रेड होंदा जंदा होर एह्दे च बी इ'यै सिस्टम ऐ कि लेवल बधदे जाना बधदे जाना होर लेवल जेल्लै बधी जाह्ग लेवल बधने बाद तुसें लेवल बधने बाद तुसें अग्गें जाना जेल्लै तुं'दा लेवल बधिया ते जि'यां तुसें सब तों पैह्लें जोन लेवल खेल्लेआ जोन लेवल च एह् होना कि तुं'दे स्कूल दे इक स्कूल दे जां दो तिन्न स्कूल दे जि'यां इक जोन ऐ ओह् जोन दे अन्दर जोन लेवल दे जोन दे जि'न्ने बी स्कूल होग ना ओह् जोन न दे अन्दर जि'न्ने बी आने ना ओह् सब जोन इक जोन न दे अन्दर जि'न्ने बी स्कूल होग ओह् स्कूलै दे अन्दर हर इक बच्चा आई जाना स्कूलें दा फिर उं'दे बाद उ'नें बच्चें दी रेस लग्गनी उं'दे बच्चें चा जेह्ड़ा पैह्ला दूआ नंबर आह्ग उं'दी सिलेक्शन फिर उं'दे बाद ओह् सिलेक्ट होने उं'दे बाद अग्गें जाना तुं'दा इंटर जोन कलस्टर लेवल एह्दे च एह् होना कि जोन जोन जि'न्ने बी तिन्न जोन तिन्न जोन ते बच्चे किट्ठे होइयै सब इद्धर आने जांडी बाग फिर ओह्दे बाद इद्धर इक बार ओह्दी ओह् होनी रेस होनी जेल्लै ओह् रेस होनी ओह्दे च जेह्ड़ा बंदा जित्तेआ फिर ओह् अग्गे सिलेक्ट होने डिस्ट्रिक्ट आस्तै जां फिर डिस्ट्रिक्ट बिच जां जम्मू भेजना जां किश्तवाड़ जा डोडा इ'यै जेही जगह् भेजदे जां बिलावर इ'यै जेही जगह् भेजदे फिर उत्थें एह् होंदा कि जेह्ड़ी डिस्ट्रिक्ट दे जि'न्नें बी बच्चे आए दे होन ना जोन दे सिलेक्ट होइयै ओह् डिस्ट्रिक्ट च जंदे फिर डिस्ट्रिक्ट च उं'दे अग्गें सिलेक्शनां होंदियां क्योंकि उद्धर बंदे बड़े तेज़ होंदे आए दे ओह् प्रेक्टिस करियै आये दे होंदे उ'नें बड़ी बड़ी जादा प्रेक्टिस कीती दी होंदी उ'नें बड़ी प्रेक्टिस करदे ओह्